आंनि पजिटिभ एक्सपिरियेन्सआनो जाबाय स्कुल बेग स्कुल बेग जों मोजां जों स्टुडेन्टसफोरा स्कुल बेग लानानै लेखा लाबोनो हायो बेगआव मानोना जों स्कुल बेग नङाब्ला लेखाखौ लाबोनो डिस्टार्ब मोनो स्कुल बेग आनो आंनि बेस्ट प्रडाक्ट